میں میری شادی جو ہے بہت بچپن میں ہو گئی تھی جب میری شادی ہوئی تھی میں انیس سال کی تھی تو میں نا اپنا سیکنڈ ایئر میں تھی تو میری شادی ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے اپنے گریجویشن مکمل کری میری شادی جو ہوئی تھی میرے جو شوہر ہیں وہ ٹیچر ہیں تو انہوں نے مجھے زور دیا کہ تم اپنی تعلیم کو مکمل کرو تو میں نے شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کری اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ تم اس کے بعد بھی اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤ لیکن میرے پھر خ جلدی شادی ہو گئی تھی اب اس کے بعد میرے دو بچے ہیں تو انہیں میں ہی انہیں میں ہی میرا سارا وقت نکل جاتا ہے لیکن میں نے اس کے بعد بھی وقت نکال کے اپنا اپنا ایم بی اے کر رہی ہوں اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہی ہوں میں نے بی اے کرا تھا اب میں ایم بی اے کر رہی ہوں انگلش آنرس میں جی انگلش انگلش آنرس کر رہی ہوں میں اب باقی میں ہاؤس وائف ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے خالی وقت میں بچوں کے ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں اور ہمہ ہم جو اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں اپنے ساس سسر سب کے ساتھ رہتی ہوں ہمارا اور